हांव एक जेवणाचो हॉटेल घालूंक सोदतां कित्याक की आज काल ट्युरिस्ट आनी टॅक्सी ड्रायवर चड जाल्यात आनी तांकां गोंयचे ट्रेडिशनल जेवण खावंक मेळटलें आनी चडशे फूड ब्लॉगर्स जेवण चाखूंक येवंक मेळ मेळटले आनी हॉटेल घातिल्यान गोंयान जे बेकार लोक आसा तांकां काम करपाची संद मेळटली आनी तांक आनी जे लोक जेवण जेवपा येता तांकां हांव जेवणाचें म्हत्व सांगतलो आनी ताची रेसिपी कशें करप तेमीन तांकां बरे भशेन सांगतलो आनी तांकां नेवें नेवें गोंयचें ट्रॅडिशनल जेवण ट्राय करूंक दितलो गोवन फूड गोवन फूड पसून तांकां भायले लोकांक खावयतलो आनी थंय सी फूड पसून तेतलो जशें की बांगडे ताल्ले बांग इसवण कोकरां तामासो बीन कुल्ली आनी माणक्यो तिसऱ्यो हे सगले सी फूड दवरतलो